ہیلو جی بولیے جی جی آپ نے بالكل صحیح سُنا ہے ہماری شاپ ہے مچھلی كی جی آپ كوئی سی مچھلی لیں ہمارے پاس ساری اویلیبل ہیں اور ساتھ ہی فریش ہیں آپ كو كون سی مچھلی چاہیے آپ وہ بتائیے مجھے ہمیں اُس حساب سے ریہو اور ریہو تو چار سو روپے كیلو ہے اور پرون اچھا پرونس پرونس دو سو روپے كیلو ہے آپ اور بتائیے كریبس اچھا وہ ڈيڑھ سو روپے كیلو ہے اور اچھا تو یہ جو ہے كاك ٹیریج یہ اچھا اور اچھا كاكسٹر اور ریہو اور پرونس تو آپ کو ایک ایک كیلو چاہیے كراكسٹر آپ کو آدھا كیلو چاہیے اور ایک اور مچھلی بتائی آپ نے كون سی مچھلی بتائی ہے وہ اچھا اچھا تو وہ آپ كو كتنے كیلو چاہیے ایک كیلو یا آدھی كیلو اچھا چلیے مطلب آپ كو دو مچھلی ایک ایک كیلو چاہیے اور دو مچھلی آدھا آدھا كیلو چاہیے ہاں جی ہاں جی وہی تو میں بول رہی آپ كو آ ٹھیک ہے تو آپ ہوم ڈیلیوری كرائیں گی یا پھر لینے كے لیے آئیں گی میری شاپ یہی پہ ہے مچھلی منڈی میں ہی تو ہے میری شاپ آپ آ جائیے شاپ نمبر ٹوئنٹی ہے صُبح سے شام تک بس كُھلی رہتی ہے ہماری شاپ آپ كبھی بھی آ سكتی لینے كے لیے صُبح ہی چھ بجے میری شاپ كھل جاتی ہے اور پھر شام تک آرام سے كُھلی رہتی ہے سات بجے تک جی آپ آ سكتی پھر كسی بھی ٹائم آپ آ جائیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو